मुझे आने वाले दो दिन के बाद एक कैब बुक करनी है पच्चीस आठ दो हज़ार तेईस को शुक्रवार को मुझे एक कैब बुक करनी है हिंडोन सिटी ब्याना मोड़ से सर्किल से और जो है रेल्वे स्टेशन के लिए मुझे कैब बुक करनी है उस दिन मुझे सुबह आठ बजे कैब बुक करनी है तो आप सुबह में आठ बजे वहाँ पे पहुँच जाइए आप मेरे को सुबह आठ बजे आप लेने आ जाइए क्योंकि फिर मेरी ये फिक्स टाइम पर उसकी उसी टाइम पर मेरी ट्रेन है तो मुझे कहीं बाहर जाना है इसलिए आप लेट मत होना मुझे फिक्स टाइम पर लेने आ जाना और मुझे वहाँ पे आप छोड़ देना